म्हाका तरे तरेचीं ड्रिंक्स पिवपाक अशें खूब आवडटा पूण सदांच बाजारातलें हाडपाक शकाना म्हूण हांव केन्ना केन्ना घरानूय करता

पयली म्हटल्यार शेक्स शेक्स पियोवपाक गर्मेच्या दिसांनी सगळ्यांक तर खुबूच आवडटा आनी तरे तरेचे शेक्स मँगो शेक जशे चिकू शेक पपाया शेक स्ट्रॉबॅरी शेक जावं बनाना शेक अशे तरे तरेचे लोकांक आवडटा आनी शेक करपाक तर खुबूच सोंपें चडान चड बनाना शेक करपाक गेल्यार आमकां बनाना मागीर दूद साखर आनी झेल लागता तें सगळें करून खूब बरें तें सगळें करपाक खूब सोंपें आसा मागीर मोइतोय हालींच्या भुरग्यांक जावं आमकां तरनाट्यांक पिवपाक खुबूच आवडटा आनी तेंय करपाक खूब सोंपें ताका मिण्टाचीं पानां मागीर स्प्रायट किंवां लिमका जाय ते सगळें मिक्स करून थोडे लिंबू पिळून घालून पेय करून चडशे लोक पितात मोइजितो हालीं तर तरे तरेच्या फ्लेवर्जांनी गावतात जशे की लिंबू मागीर ब्लू लगून पॅशन फ्रूट आनी बाजारान गेल्यार तर त्यो फ्लेवर्जांच्यो बाटल्यो गावतात ते मिक्स करुनीय घरांत करून पिवपाक खूब सोंपें जातात